हा असां असां डांस रील ॾिसंदा आहियूं ऐं शॉट्स बि ॾिसंदा आहियूं सोशल मीडिया ते असांजो फेवरेट डांसर आहे निधि कुमार डांसर ऐं श्रीमान ख़ान हीउ ॿई अहिड़ा डांस कंदा आहिनि अहिड़ा डांस कंदा आहिनि की हुननि खे ॾिसी करे मूंखे बि डांस करण जो वधीक इछा थींदी आहे हिननि बिन्हिनि जो डांस ॾिसी करे मूंखे सुठो लॻंदो आहे हीउ ॿई ॾाढा सुठा डांसर आहिनि हिननि खे सॼे सॼो प्रकार जो डांस ईंदो आहे चाहे क्लासिक थी वियो चाहे अनारकली डांस थी वियो चाहे वेस्टर्न डांस थी वियो चाहे शादी में डांस करणु वारो डांस थी वियो उहो सभु डांस हिननि खे ईंदो आहे हीउ ॿई डांसर अहिड़ा डांसर आहिनि की हिन डांसर खे अॻियां बि पहुचिणो खपे भई हिकु रेमो डिसूज़ो आहे हिकु राघव आहे हिननि हिननि ॿिनि जो बि डांस वधीक सुठो लॻंदो आहे मूंखे

मां बि हाणे जल्दी हिकु डांस क्लास जोइन कंदमि हीअं त मूंखे बि डांस ईंदो आहे त मां बि कॾहिं कॾहिं रील ठाहे छॾींदमि या कॾहिं कॾहिं सौंफ ठाही छॾींदी आहियां मूंखे हिन चारनि जो डांस वधीक सुठो लॻंदो आहे छा वधीक सुठो डांस कंदा आहिनि त मूंखे हिननि सभिनि जो डांस वधीक वधीक सुठो लॻंदो आहे